आं बिदिनो गवाहाटीयाव सानसेखालि बेरायनो थांदोमोन गवाहाटीयाव थानानै बेरायनानै आं मोजांमोनदोंमोन गवाहाटीयाव बेरायनायाव जों बिदिनो सिटि सेन्टार आरो बिदिनो जुआव थांनानै थांनानै बिदिनो गोबां सिरियाकानाफोराव बेराय हैनानै बिदिनो जुनादफोर नुनानै मोजांमोनदोंमोन बिदिनो गोबां पार्क आरो गार्डेनफोराव बेरायहैनानै मोजां मोनदोंमोन आरो टावनफोराव थांनानै बिदिनो गोबां गोबां जायगा गवाहाटीयाव बेरायदिंना फैनानै बिदिनो जायगाफोरनि समायनाय महरखौ नुनानै आं जोबोर मोजां मोनदोंमोन